नमस्ते कहाँ पर लेंगी कस्बे में लेंगी कि गाँव में लेंगी कहाँ पर लेंगी मार्केट में तो बहुत महँगा महँगा है मार्केट में तो तीन तीन चार चार लाख का प्लॉट मतलब बना बनाया घर हर चीज़ है हाँ तो मिल जाएगा सब यहाँ पर हाँ टाइल्स वाइल्स लगा है सब बिजली बत्ती हर चीज़ की सुविधा है यहाँ पर एकदम मेन मार्केट में है आपको मिल जाएगा ले लीजिए लेकिन लेकिन बीस लाख मिलेगा यहाँ पर हाँ तो सुविधा तो सब कुछ मिलेगी पर पैसा ज़्यादा लगेगा यहाँ पर जैसे कस्बा में न लें गाँव वाँव में ले लें गाँव में जो है भी बिकता है अरे यहाँ से काफी दूर है मार्केट ना यहाँ से यहाँ से दो किलोमीटर दूर है कस्बा यहाँ पर सब है ना लेना हो तो फिर ले लीजिए आप आपको कितने रूम से चाहिए न हाँ हाँ टाइल्स वाइल्स सब लगा हुआ कितने कमरा का चाहिए आपको हाँ ठीक है मिल जाएगा चलिए मिल जाएगा आइए मिलेगा यहाँ पर ठीक है नमस्ते